जोंनि ओनसोलाव नाखौ नास्राय फिथिख्रि एलेंगा खुरखायथा बामि थुरि मोन्नाय जायो आरो बे नाखौ जों जोंनि खाथिनि दै बिमा निजोरा दंग' दुब्लिफ्राव हमनाय जायो आरो बे नाखौ जों खखाजों हमनाय जायो खखा सानानै आरो जे सारनानै हमनाय जायो आरो फासि सानानै हमनाय जायो बोरसि बोन्नानै हमनाय जायो आरो जोङो नाखौ लाफि सानानै हमनाय जायो आरो बे नाखौ ना थेनानैबो जों हमनाय जायो आरो ना सारनानै हमनाय जायो आरो बोरसि बोन्नानै हमनाय जायो बेबादिनो जों नाखौ गोबां रोखोमै हमनाय जायो बे नाफ्रा गिदिरबो मोनो आरो गोरलै गोरलैबो मोनो आरो जेब्ला दै देरो अब्ला नाया गिदिर गिदिर फैनाय जायो बे समाव जों नाखौ जेजों सारनानै हमनाय जायो आरो जेब्ला दैया गोरलै जायो अब्ला जोङो लाफि सानानै हमनाय जायो फासि बोनानै हमनाय जायो बेयावबो जों जे सारनानै हमनाय जायो बेबादिनो जों नाखौ हमनाय जायो आरो नाया गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो बेफोर जाहैबाय फिथिख्रि एलेङा बेबादिनो गोबां ना मोन्नाय जायो जेब्ला दै देरो अब्ला नाया बांसिनै फैनाय जायो बेबादिनो जों नाखौ हमनाय जायो आरो नाखौ हमनाय जायो